साढ़े में नीलम सम्याल बोला नी आं मेरे घर बाड़े गांव पिंड बिच न ते में मशीन पैरें आह्ली मशीन लेई लैओ ते उं'दे ई कपड़े सीह्नें गी अराम होई जंदा एह्दे कन्नै पैर बी हत्थ बी निं थकदे ते पैरां नाल चलाने ई होई जंदा बाड़ियां दकान ऐ उत्थें मशीनां आई दियां न होर सारें गी इ'यै बोलनी आं कि मशीनां लेई लैओ ते कपड़े सीह्नें दी जाच सिक्खी लैओ होर बटन बी उद्धर सस्ते मिली जंदे न रीलां बी मिली जंदियां न सस्तियां होर धागे बी शैल मिली जंदे न इ'त्थें मशीनां दी धागे सूइयां शैल मिली जंदियां न इ'त्थें बाड़ियां दकानां उप्परो साढ़े पिंड बड़ा अच्छा दकानां न इ'त्थें मशीनां पैरें आह्लियां बी मिली जंदियां ते सूइयां बी मिली जंदियां ते धागे बी मिली जंदे कढ़ाइयां जेह्ड़े कपड़े सीह्नें ओह् मशीनां गै शैल होन ते फिर सनोई जंदे न ते मशीनां इद्धर बजार बिच बड़ियां शैल थ्होई जंदियां न ते शैल मतलब कपड़े मेरे कोल सिक्खी लैयो ते में सखाई देगी थाह्नूं ते मशीनां जि'न्ने तुसें कपड़े मेरे कोला सिक्खने ते सिक्खी लैयो में बटन बी लाना सखाई औनी थाह्नूं ते कढ़ाइयां बी सखाई देनियां थाह्नूं कराने कड्ढने बटन बी लाने सखाई ओने थाह्नूं ते टिच बटन बी लाना सकाई ओने थाह्नूं में ते मेरे पिंड बिच आओ सारे ते आइयै मेरे कोल कम्म सिक्खी लैओ इ'यै आखनी आं में कि में बाड़ा पिंड बिच रैह्नी आं ते आइयै मेरे कोल सिक्खी लैओ मशीनां कपड़े सखाना बी सखानी आं कढ़ाइयां बी सखानी आं में शाल कड्ढनां बी सखानी आं रमाल कड्ढनां बी सखानी आं सीनरियां बी कड्ढनी आं में में हट्टी पर कड्ढनी आं में सीनरियां बच्चें दे में खिलौनें बी बड़े शैल बनाई लैन्नी आं खिलौनें बी बनाई लैन्नी आं में बच्चें दे होर जेह्ड़े होंदे न एह् रमाल मैटी दे एह् बी में कड्ढ लैन्नी आं सूई नाल बी कड्ढ लैन्नी आं ते मशीन नाल बी कड्ढ लैन्नी आं में रमाल जेह्ड़े होंदे न एह् इ'नां नूं कढ़ाइयां में बड़ी शैल कर लैन्नी आं होर बच्चें दे कपड़ें नूं कढ़ाइयां बड़ियां शैल कर लैन्नी आं में बटन बी लगा लैन्नी आं अच्छी तरहां ने इ'नां नूं बटन लाइयै ते में सीह्नी आं ते शैल डजैन बनानी आं नमें नमें ते होर सारा कुछ करी लैन्नी आं में इंदे मतलब सलवारां सीह्नी आं में शैल सीह्नी कुर्ते सीह्नी आं पंजाबी सूट सीह्नी आं में अज्ज कल जेह्ड़े पंजाबी सूट लांदे न सारे में सीह् लैन्नी आं छोटे छोटे कुर्ते होंदे न जेह्ड़े ओह् बी में सीह्नी आं सलवारां सीह्नी आं कुर्ते सीह्नी आं पंजाबी कुर्ते बी में सीह्नी आं एह् सारा कम्म में करी लैन्नी आं मशीनां इ'त्थें बड़ियां शैल मिलदियां न इ'यै मेरे कोल इ'त्थें ओह् पिंड बाड़ियां दकानां न ते इ'त्थां लेई लैओ मशीनां ते बटन बी मिली जंदे इ'त्थें शैल सूइयां बी मिली जंदियां न तेल बी लाना मशीनां ई ते तेल बी मिली जांदा ऐ मशीनां गी लाने आह्ला ओह् जि'नें ई नेईं लाना औंदा तेल ते में जाच बी दस्सी दि'न्नी आं सूइयां नेईं चढ़ाना आंदियां जि'न्नूं मशीनां ई में एह् बी सखाई दि'न्नी आं होर तरपाइयां करना बी सखाई दि'न्नी आं में बटन लाना बी सखाई दि'न्नी आं इ'नें सारें गी इ'यै सारा कुछ में करी लैन्नी आं सिक्खन आह्ला होना चाहिदा कोई जेह्ड़ा अगर कोई सिक्खना चाहंदा ऐ ते मेरे कोला सिक्खी सकदा ऐ बाड़ै पिंड बिच आओ ते में सखाई दि'न्नी आं थाह्नूं मेरा नांऽ नीलम सम्याल ऐ सारा कम्म जानदी आं में बटन लगा लैन्नी आं कढ़ाइयां करी लैन्नी आं कपड़े सीह् लैन्नी आं में चुन्नियां बी में कढ़ाइयां कर लैन्नी आं इ'नां नूं तौलिये कड्ढ लैन्नियां चादरां बी कड्ढ लैन्नी आं

शैल शैल नमें डिज़ाइन जेह्ड़े बी औंदे न अज्ज कल उ'ऐ में डिज़ाइन सीह् लैन्नी आं होर कपड़े कन्नै में मैट बी बनाई लैन्नी आं कपड़ें दे सुई नाल दरवाज़े च बछानें आह्ले बी दरियां होंदियां न जेह्ड़ियां जेह्ड़े फौजी कम्बल होंदे न उ'नें ई बी कढ़ाइयां कड्ढनियां बड़ियां शैल लगदियां न मिगी उ'नें ई बी में तरपाइयां सूई नाल कड्ढनी आं में उ'नें गी कढ़ाइयां उं'दे उप्पर बड़ियां शैल फु'ल्ल बनानी आं में उं'दे उप्पर सुई कन्नै उं'दे उप्पर बड़े शैल काला कम्बल होए ते ओह्दे उप्पर लाल रंग दी ऊन कन्नै कड्ढे दा होऐ ओह् बी मैनूं बड़ा शैल लगदा ऐ होर में कढ़ानी आं लोकां नूं जाच सखानी आं लोग मेरे कोला दा सिखदे न कुड़ियां मेरे कोल आंदियां न जाच सिक्खने लेई ते में उ'नां नूं सखानी आं जनानियां बी आदियां न ते में सारें ई जाच सखानी आं आं जी